अरे भैया नमस्ते नमस्ते बहुत दिन के बाद दिखे आप और आपके बाल भी बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े हो गए दाढ़ी भी बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ी हो गई है और आप इतने दिनों के बाद दिखे आप इसके पहले आप अपना चहरा भी नहीं दिखाया न कभी आए गए आप कैसे आना हुआ बात वो बात तो सही है लेकिन आप एक बार भी दुकान पर भी नहीं आए आप और आपके बाल इतने बड़े हो गए और आप क्योँ अलग दुकान पर नहीं गए कटाने की जी जी जी तो हमारे यहाँ का बाल बाल काटने का अलग अलग प्राइस है अगर आप लाउंडिंग कराएँगे तो पचास सौ रुपए लगेगा और आप हम प्राइस सुन लीजिए आप सुन लीजिए आप सुन लीजिए भैया प्राइस सुन लीजिए पहले नहीं तो फिर बाद में वो किच किच होता है तो भी मज़ा नहीं आता ना और मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे जो भी कस्टमर है कि वो वापस ना लौटे और मैं जिनका भी करूँ वो फिर मेरे पास ही आएँ मैं ऐसा सोचता हूँ तो सुन लीजिए भैया और जैसा कि आप अगर दाढ़ी सेविंग कराते है तो उसका पचास सौ रुपये लगेगा आप मसाज वगैरह अगर कराएँगे तो उसमें मसाज में भी पचास सौ तीन सौ दो सौ पाँच सौ तक का भी है हाँ वो आपके ऊपर है कितने वाला कराएँगे अगर पाँच सौ वाला कराएँगे तो भैया उससे क्या होगा कि अगर आपका थोड़ा सा अगर आप हाँ सुनिए तो पहले तो तो बाल और दाढ़ी की भैया अगर सिंपल में अगर सिंपल में बाल कटवाएँगे कि और स्टाइल में स्टाइलिश में फिर स्टाइलिश में दो सौ रुपये लगेंगे स्टाइल स्टाइलिश में फिर दो सौ रुपये लगेंगे और दाढ़ी की अगर शेविंग कराते हैं या तो फिर उसको अगर दाढ़ी की शेविंग तो मान लीजिए दो सौ रुपये वो भी जाएगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा महंगा है क्योंकि मैं अच्छा काम करता हूँ भैया मेरे यहाँ से जितने भी कस्टमर गए है ना मेरे यहाँ से जितने भी कस्टमर गए शायद आपको भी कोई बताया होगा आपने किसी को देखा होगा कि मैंने कितना अच्छा से लोगों के बाल तभी आप मेरी दुकान पर आए नहीं तो कैसे आते आप मेरी दुकान पर अरे मेरा नाम लवकुश हेयर स्टाइल की दुकान है बहुत फेमस दुकान है मेरी

तो ठीक है आपका लगेगा तीन सौ रुपये लगेगा तीन सौ रुपए लगेगा दाढ़ी और बाल का तीन सौ रुपये लगेगा अरे भैया आज की महंगाई और आप तीन सौ रुपये में अच्छा आप बताओ कितना देंगे आप बोलिए ना आप कितना आप आप आप आप बोलिए मैं उतने में ही कर दूँगा आप बोलो कितना लेंगे कितना देंगे आप बताओ कितना और ज्यादा धंधा लंबी बात मत बताओ बस बताओ कितना देंगे आप ठीक है आ जाओ ठीक है आओ बैठो मैं काटता हूँ